हमारे अन्दर कला मैं नाई हूँ जात का बाल जो भी जैसा चाहता था वैसा कटवाता था मैं डिमांड पर भी बाल काटता था और कला बढ़िया थी लेकिन कुछ अब वृद्धपन हो गया तो इसलिए अब वह बंद हो गया है नहीं करता हूँ और मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत आगे था बचपन से ही मेरा लगाव था सांस्कृतिक कार्यक्रम की वजह से मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता था और भाग लेने का यह हुआ कि मैं आगे बढ़ा रामलीला मंचन भी किया बहुत दिन तक और बहुत कला बहुत दूर तक रामलीला खेलने गए हम हर कला में मैं प्रवीण था रामलीला के अन्दर जितने भी पात्र के काम आते थे मैं सब कुछ करता था किसी में पीछे नहीं रहता था चाहे लेडिस का हो या जेंट्स का हो लेकिन मैं पीछे नहीं आया कला मैं बचपन से ही अपने अध्यापक द्वारा जो मास्टर पढ़ाते थे वे ही हमें प्रेरित करके यहाँ तक ले गए औ मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ गुरूजी का जिन्होंने हमें सिक्षा दीक्षा दिया जो कि मैं आगे बढ़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम जीवन का एक अभिन्न अंग है इससे हर एक व्यक्ति को सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए यह इसे सुन्दर शरीर बनती है और हर एक चीज़ का दिमाग गाना गाने से दिमाग फ्रेस रहता है जब आपका तबियत प्रसन्न रहेगा तो गुनगुनाहट आपकी दिल के अन्दर आएगी तो वही कला मैं धीरे धीरे सीखा और आगे बढ़ा आगे बढ़ाए हाथ की मैं हर जगह हमारा नाम पूछा जाने लगा और मैं उसमें बड़ा प्रवीण रहा